हलो हा हा भारती थी ॻाल्हाई या हा हा मां कविता पेई ॻाल्हायां हा जय झूलेलाल ॿियों कहिड़ा हालु अथेई सभु बढ़िया हा घर में सभु सभु ठीकु आहिनि ससु सहुरो ॿार बचा सभु बढ़िया हा मुंहिंजो बि सभु बढ़िया सभु हले वेठी ॻाडी हा हा हाणे त गर्मियुनि जी छुट्टी अचण वारी अथेई पोइ ॿार जिद कंदा हूंदा हल मम्मा घुमणु हलो घुमणु हलो हा हा मुंहिंजा बि ॾाढो जिद था करनि हा त हिन बार इन्हनि चयो की पोइ ॿाहिरि वञो केॾे घुमी अचूं दुबई वग़ैरह केॾे घुमी अचूं हा हा टिकिटूं बि बुक कराइनि ॿारनि जिद करे हा होटल वग़ैरह बि सभु बुक थी वेयूं नैट था ॾिसनि इअं इअं सभु होटलूं खपेनि भाई हा अॼुकल्ह जी जनरेशन हा न हा सभु सुठो खपेनि की सभु सुठो मस्तु ॾिसी करे बुक कयूं हा हा माना पर चिंता थी पेई आहे न छा कजे सभु बुक थी वियो आहे टिकिट बुक थी वियूं आहिनि होटलियूं बि बुक थी वेयूं आहिनि एडवांस पैसा बि बुक करे वरिता अथनि बुकिंग जा हा हेॾी महांगियूं सभु थी वेयूं आहिनि पर माना पासपोट न आयो आहे छा कजे पासपोट हाणे न ईंदो त पोइ कीअं विहंदासीं समुझ में नथो अचे हा मां बि इहो सोचा पेई की पासपोट दफ़्तर में फ़ोन करे चवानि की हेॾी देरी छो कई अथनि मां सोचियो ॿ टे ॾींहंनि में अची वेंदो त मां हिननि खे चयोमि हा भले तव्हां हिन टिकिट विकिट बुक कयो ॿारनि बि जिद कयो पिए त मां बि ठीकु आहे भाई कयो छा कजे त माना आयो ई न आहे मां बि सोचा पेई पासपोट दफ़्तर में फ़ोन करे ॻाल्हायानि हा ॻाल्हाइनि न की अन छा चइबो आहे पासपोट अञा छो न आयो आहे अठावीह तारीख़ जो त माना असांजी फ्लाइट आहे हा उणिहासी अठावीह तारीख़ त हुन में हैलीकॉप्टर में वेई उडंदासीं त वरी पासपोट त हुजे न उते इमिग्रेशन ते चैक कंदा आहिनि पासपोट वग़ैरह सभु तॾहिं त माण्हू अंदरि खणंदा न हैलीकॉप्टर में हवाई जहाज में वेंदासीं हा हा मां त कॾहिं न वेठी आहियां पहिरीं चकर विहंदमि हवाई जहाज में त जॾहिं पासपोट हूंदो तॾहिं त विहंदासीं न हा सभु पैकिगू थी वियूं आहिनि हेॾी प्लेनिगू करनि पिया ॿार पेई पिया ठरनि हा ॿाहिरि वेंदासीं दुबई वेंदासीं हा कपिड़ा लटा सभु वठी आयासीं सभु ॿार बि वठी आहियां सभु तयारियूं थी वियूं पर छा कजे पासपोट ई न आयो आहे हा चवानि थी इन्हनि खे फ़ोन करनि पासपोट दफ़्तर में ऐं पुछनि छो न मिलियो आहे अञा ताईं पासपोट चवानि थी अठावीह तारीख़ जो त फ्लाइट आहे न त झटि खां झटि पासपोट घुराइनि हा हुन में फ़ोन करे पुछिणो पवंदो अञा ताईं केसीं ताईं पहुचयो आहे पासपोट जांच करे ॿुधाईंदा न हा ॿुधाईंदा आहिनि जांच करे त केसीं ताईं पहुतो आहे अञा छा करिणो पवंदो हा पोइ ॿुधाई थी ठीकु आहे ध्यानु रखिजे ठीकु आहे जय झूलेलाल